समस्तीपुर ज़िले में शिक्षा रोज़गार और नेतृत्व के मामले में युवाओं के सामने चुनोतियाँ बनी हुई हैं क्योंकि यहाँ के युवाओं में उस प्रकार के शिक्षा प्रणाली का व्यवस्था नहीं है जिससे वह उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रोज़गार पा सके तथा यहाँ के विद्यालय क्षेत्र तकनीकी उद आदि की उच्च प्रणाली की इत्यादि कि असुविधा है जिसके कारण यहाँ तो मैटिक इंटर ग्रैजुएट कर पाते हैं लेकिन युवाओं को उस प्रकार का योग्यता नहीं हो पाता जिससे रोज़गार पा सके युवाओं के योग्यता को बढ़ाने के लिए यहाँ के यहाँ उच्च प्रकार की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए उद्योग आदि तकनीकी क्षेत्रों का विकास करना चाहिए जिससे यहाँ के युवा तकनीकी विद्या का गा विद्या को ग्रहण कर तकनीकी क्षेत्र आदि में बढ़ चढ़ कहें भाग लें जिससे यहाँ के युवाओं को रोज़गार रोज़गार मिल सके रोईय यहाँ के युवा तो यहाँ पढ़ लिख लेते हैं लेकिन यहाँ रेज रोज़गार करने के लिए दूसरे राज्य दिल्ली पंजाब कोटा इत्यादि म जाते हैं अतः इस प्रकार का यहाँ शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हो जाएगी जिससे रो यु यहाँ के युवा यहीं पढ़के यहीं रोज़गार कर सकें इससे बड़ा उसके उनके लिए इससे बड़ा खुश इससे इससे बड़ा उनके सामने